देखियौ बालश्रम जे करबै छियै बच्चा सबसे काम करय ई बहुत ही गलत काम भेलै बच्चाके जिन्दगी जे छै ओ होइ छै पढ़ै लिखैके वास्ते नहि कि काम करैके वास्ते किए तऽ काम करै लेल तऽ उम्र पूरा पड़ल छै लेकिन बच्चाके जिन्दगी जे एक बेर खराब भऽ जेतै ओ तऽ ओकरा वापस नहि अयतै ताहि दुआरे जे छै जे भी ई काम करबै छी से गलत करबै छी अहाँ अपना सब हम अहाँ सब मिलके सहयोग करियौ जेकि जे बच्चाके पढ़ैके सुविधा नहि छै तेकरा केना पढ़ाबी केना आगाँ बढ़ाबी केना ओकरा सहयोग करी ओकरा कॅपी नहि छै किताब नहि छै कते बच्चा एहन छै जेकरा कि सुविधा नहि भेटै छै गरीब छै ओ मजबूरीमे काम करैलए जाइ छै तऽ हमरा अहाँके इएह धर्म रहतै जेकि ओ बच्चाके ओकर माँ बाप से मिलके ओकरा कहल जाय जेकि अहाँ बच्चा से काम नहि कराबू अहाँ ओकर कामके ओकरा पढ़ऽ लए भेजू इस्कुल रोजाना आइ आइकाल्हि सरकारो बहुत सुविधा दै छै जेकि बच्चा केना पढ़ै केना आगाँ बढ़ै बच्चा पढ़त बच्चा देशके भविष्य होइ छै अगर बच्चा पढ़त तखन ने अपन देशके विकास होयत तखने ने अपन देश आगाँ जाएत समाज आगाँ जाएत बच्चा विकसित होयत पढ़ि लिखके तऽ समाज विकसित होयत समाज विकसित होयत तऽ देश विकसित होयत ताहि लऽ कऽ अपना सबके इएह योगदान होना चाही जेकि बालश्रम नहि करबाबू बालश्रम पर रोक लगाबू आओर ई एकके कहलै से नहि रूकत अपना सब आदमी मिल कऽ अगर बिचार कए लै छियै जेकि बालश्रमके रोकना छै तऽ ओ बालश्रम रुकि जेतै केओ भी कतौ भी अगर बालक के देखै छियै बच्चाके काम करैत तऽ ओकरा रोकियौ ओकरा समझाबियौ जेकि अहाँके अखन पढ़ै लिखैके उम्र अछि काम करैके उम्र नै अछि अहाँ अभी पढ़ू अठारह साल बीस साल पढ़ू एक मुकाम हासिल करू काम करै लए तऽ पूरा जिन्दगी छै तकर बाद अहाँ करब काम ठीक छै ने आब अपना आंखि सऽ विचार करब आओर ई चीजके बारे मे सोचू सब